सभिनि खां लंबी चढ़ाई जेका मां अॼु ताईं कई आहे उहा आहे अल रास खेमा में वादी अलशोका हिन चढ़ाई खे पूरो करण में मूंखे पंज कलाक लॻिया हुआ मां पंजे वजे इहा चढ़ाई चालू कई मथे पहुचंदे पहुचंदे मूंखे ॾह थी विया मुश्किल आहट इहा हुई की उन्हनि उन चढ़ाई में असांखे पहाड़ ते रस्तो ठहियल न हुओ त पत्थरनि मां विच में असांखे रस्तो ठाहे करे ॻोल्हे करे ध्यान सां मथे पहुचणो हुओ मथे पहुचंदे असांखे असांजो पाणी बि घटि थियणु लॻो त संभाले करे पाणी इस्तेमालु करिणो हुओ लेकिन जंहिं महिल असां मथे पहुतासीं त जेको नज़ारो हुओ ॾाढो ई दिलि खे सुकून पोइ ॾे ऐं जाम सुठो हुओ त इहा भले ई मुंहिंजी सभिनि खां लंबी चढ़ाई हुई लेकिन सभिनि खां यादगार चढ़ाई हुई हीअ चढ़ाई मां वापसि करणु चाहियां थी